میری پسندیدہ جگہوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں اسٹوریکل پلیس سب پہلے نمبر پر آتے ہیں میری لسٹ میں جس میں جامع مسجد لال قلعہ پرانا قلعہ صفدر جنگ فورٹ ہمایوں ٹوم قطب مینار بہت پسند ہیں یہاں جا کر مجھے مغلوں کی دی ہوئی وراثت کا احساس ہوتا ہے اور یہ سبھی جگہیں بہت خوبصورت اور صاف ستھری رہتی ہیں یہاں جا کر مجھے فریش آکسیجن ملتی ہے اور اس کے علاوہ مجھے شاپنگ مول جانا کافی اچھا لگتا ہے وہاں سبھی طرح کی چیزیں ایک ہی جگہ پر مل جاتی ہیں اور یہاں اے سی اور واش روم بھی ہوتے ہیں جو میری شاپنگ کو بہت آسان بنا دیتے ہیں ساتھ ہی یہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور یہاں فوڈ کورٹ ہوتے ہیں وہاں پر سبھی بڑے بڑے آؤٹ لیٹ موجود ہوتے ہیں جہاں کا کھانا کافی لذیذ ہوتا ہے اس لئے مجھے یہاں جانا بہت پسند ہے مولس اور ہسٹوریکل پلیس مجھے بہت پسند ہیں میں بہت جاتی ہوں ان جگہوں پر کافی اچھے لگتے ہیں مجھے یہ